ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ایک آن لائن پروڈکٹ منگایا اِس سے پہلے میں سُن رکھا تھا لوگوں سے کہ آن لائن پروڈکٹ میں دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں اور وہ اُس میں بہت اچھا لگے گا دیکھنے میں اور لیکن جب گھر آئے گا تو وہ بہت بیکار ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا مزا نہیں آئے گا بٹ میں نے بہت دِل پہ ہمت رکھ کے میں نے منگوایا اور جب میں نے منگوایا تو دیکھا تو واقعی وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور جیسا ہُو بہُو ایک دم ویسا ہی تھا جیسا اُس میں دکھایا گیا تھا تو میں نے اُس کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور ایک اچھا میرے اندر محسوس ہُوا اور اچھی فیلنگ آئی میرے اندر اور میں بہت خوش ہُوا کہ چلو خیر اللہ کا شُکر ہے کہ ایسا جو دکھایا گیا وہی میں مجھے ملا میرے ساتھ کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوئی ہے تو اِس وجہ سے بہت اچھا لگا مجھے وہ پروڈکٹ دیکھ کر اور اُس کے بہت سارے فیچر بھی اچھے اچھے سے تھے اور میں نے شوز منگائے تھے اپنے چھوٹے بےبی کے لیے اُس میں لائیٹیں بھی لگی ہوئی تھیں اور اُوپر ڈوری بھی لگی ہوئیں تھی لیس بھی تھے جس کو کہتے ہیں اور وہ کپڑے کا تھا جس کو آسانی کے ساتھ واش بھی کیا جا سکتا ہو اور آسانی کے ساتھ ڈرائی بھی کیا جا سکتا ہو تو بہت ہی بہت ہی اچھا تھا وہ خیر